हेल' औ दंनायाथ' दङ बिदन दं बिदिनो

दङ दङ दखानाव दखानाव लाबोखानायानो दंजोबखायो बिदन दं ओमफ्राय गुसथिआव आगर लानाय दं बिदिनो आगर गुबै आगर गुफेन आरो ओमफ्राय गुबैनि गेजेरावबो आगर लानाय दंबावो बिदि आरो आलदा आलदा दाम दा माइदिनि नांगौ ना औ दङ माइदि नांगौ ना मासरायस नांगौ अ मा रं नांगौ ओमफ्रायलाय मा रं नांगौ गुस्थिआव आगर ना मा दाउराइ मोख्रेब ए दङ बेयो दङ मोनगोन गांनै गांथामसो दंबावो आरो न'आवबो दं दखानावबो लाबोखानाय दं औ औ बिदना दङ ओमफ्राय बिदनाथ' दा दामा एसे बाराय बायहाय दाथ' जोङो बारस'फोर साराइ बारस' बारस' बिदि नङाब्लानो हरनो हाला बिनि खमाव थांनो हानाय दाम बारायबाय ना खुन्दुङा दाम बारायगासिनो दं ना बिनि थाखायनो हानाय नङा एक हाजाराव हरथारोब्ला साराइ एगार'स'फ्राव हरनो हागोन आरो दाउराइ मोख्रेबाथ' तिन हाजार बारासो थांबावबाय आं दा गोजाम आगोलाव सोखानाय दंनालाय बे एखे दामावनो लागोन आरो तिन हाजार

आराइ हाजार आराइ हाजार सिगाङाव सोखानाय दामनिखौ नों फसायोब्ला हरनो हागोन आराइ हाजार साब्बिस'आव हरगोन हागोन आरो आराइ हाजारथ'आवथ' हानाय नङा साब्बिस'आव दे औ दे फैनानै नायफैब्लानो जाबाय मालाबा दे बिदिब्ला दोनथ'नि दे